हाँ हम अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में भी दो तीन जगह पर एक वॉट्सअप है एक इस्टाग्राम है और दूसरा फेसबुक है ये तीनों जगह पर करते हैं क्यों करते हैं अब ये तो बहुत स्पष्ट है कि अपडेट रहने के लिए अपडेट बताने के लिए हम अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं इसका कोई विशेष कारण नहीं है कि क्याें डालते हैं अब मान लीजिए आपने किसी त्यौहार में हिस्सा लिया दीपावली का त्यौहार मनाया तो दीपावली के त्यौहार में परिवार के साथ की फोटो आप ने सोशल मीडिया पर अपलोड की या आप कहीं आप किसी जगेह पर घूमने गए हैं वहाँ की फोटोग्राफ़्स आप ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तो इस लिए बस डालते हैं